हेल्ल' मेडाम गुड मर्निं औ मेडाम आङो माने बिदिनो नटिस नुदोंमोन आरोना नोंसोरनि इन्सटिटिउटआवहाय मोनसे पस्टनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना दङ त' आंबो माने बे भेकेन्सि एप्लाइ खालामनो सान्दोंमोन ओमफ्राय बेनि थाखाय मा मा कुवालिफिकेसन नांगौ एक्सपिरियेन्स माबाफोर बिदि नांगौ नामा डिप्ल'मा बायदिसिना बेखौ माने मिथिनो लुबैदोंमोन

औ औ आंनियाथ' औ मेडाम दङ बे एक्सपिरियेन्स माने वान इयार जाबाय आरोना वान इयारनि एक्सपिरियेन्स दङ ओमफ्राय आं बेयाव माने ल'वार क्लासाव बिदिनो मेट्सफोर फोरोङो आरोना आङो

औ

डि एल एड औ दङ मेडाम औ दङ औ

औ औ

औ जागोन दे मेडाम होनब्ला आं गाबोन समफोरफोर थांनो हागोन ना मेडाम जिकुनु टाइमआवनो जागोन औ औ औ हागोन सार हागोन प्रब्लेम जानाय नङा सरि मेडाम सरि आं सार होनफ्लांदों औ जागोन